नमस्कार सब हाँ बोल रहें हैं हम सब्जी है मेरे पास गोभी का अभी क्या रेट है बैंगन बैंगन का हाँ तो बैंगन का क्या रेट है अच्छा टमाटर हमारे पास बैंगन है टमाटर है गोभी है आलू है भिंडी है हाँ तो भिंडी का क्या रेट ले रहे हैं अस्सी रुपये बै माने थोक में कैसे आप कहिएगा उसके बाद न थोक कैसे लीजिएगा थोक में और उसको आप मै क्या रेट में बेचिएगा बताइएगा तब न बाईस सौ का अच्छा ठीक है दे देंगे हाँ आलू तो अभी सोलह रुपये है

तब कितना में कितना में दीजिएगा हाँ तो सो बारह रुपया सोलह रुपये है त अब सोलह रुपए किलो है न तो अब ले बोलिए न त छः सौ रुपये बैग चलिए ठीक है दे देंगे टमाटर कैसे लीजिएगा

तीस रुपये नहीं चलेगा तब कितना में चलेगा छा एक्के रुपये कैरेट कितना में होता है एक कैरेट में तीस किलो पच्चीस किलो तीन सौ रुपये बीस किलो तो फिर छः सौ रुपये हुआ तब बीस रुपये किलो तो बता रहें हैं बीस रुपये किलो में तो छ छः रुपये अच्छा चलिए ठीक है चार सौ में ठीक है चार सौ में दे देंगे हाँ आगे बोलिए अब क्या और बेचेंगे कैसे मार्केट में आप

हाँ तब हो गया तो ठीक है दे देंगे आप कब आएंगे क्या बोलें हाँ भिंडी का भाव तो आप कैसे लीजिएगा तो स अस्सी रुपये है तो हाँ तो ठीक है दे देंगे

ठीक ठीक है हाँ सुबह ठीक